हाणे जे माण्हूनि में एतिरी त कदुर कोन्हे जिते वञनि था वञी कचरो फिटी था कनि पहिंजो आड़ो पाड़ो बि साफ नथा रखनि के त माण्हू फ्लैटनि में रही करे बि पहिंजे बालकनीनि मां कचिरो हेठि था फिटी कनि त हाणे जे माण्हूनि खे इहो करणु घुरिजे पहिंजे घर जे पासे में कुंडी रखणु घुरिजे जंहिं कुंडीअ में उहो कचिरो फिटी कंदा वञनि ऐं जडं॒हिं कचिरे जी गाडी॒ अचे त उनखे कचिरो सही टाइम ते डि॒यनि ऐं उन कचिरे जी गाडी॒अ में बि आलो ऐं सुको कचिरो अलॻि करे फिटी कनि जंहिंसां न कचिरो खणणु वारे खे तकलीफ़ थीन्दी न माण्हूनि खे तकलीफ़ थीन्दी ऐं हिनसां बीमारियूं बि घटि थीन्दियूं